अभी जे की कहै छै ई जमीन छै बहुते जादा महँगा भऽ जाइ भेल जाइ छै आओर हम जहाँ हम अपन मम्मी पपासँ दूर रहिके मजफ्फरपुर जिलामे पढ़ै छियै आओर अभी कि कहै छै हम इसकुल ट्यूशन जाइ छियै तऽ कनि दूर हो जाइ छियै तऽ कि कहै छै ओनाहिते करिके अभी जे हमर रूम भाड़ा अभी बहुत जादा ही मंहगा भऽ अऽ भेल जाइ छै तऽ अऽ एना कहै छियै कि जमीन बहुत जादे ही मँहगा भेल जाइ छै आब हमर रूम भाड़ा भी आओर हम अपन मम्मी पपासँ बहुत दूर रहै छियै अभी मजफ्फरपुरसँ मजफ्फरपुरमे पढ़ै छियै अभी हम इसकुल ट्यूशनके बहुत जादा महगाइ भे भेल जाइ छै आओर कि कहै छै ई जे जमीन छलै आओर कि कहै छै एनाहिते बहुत जादा मँहगा भेल जाइ छै अब की कहि सकै छियै सरकार भी बहुत जादा अऽ ई जमीन जे छै एक ला मतलब कि पहिले पाँच लाखके छलै आओर अभी कि कहै छै दस लाखमे देल जाइ छै तऽ एना बहुत जादे मँहगा बढ़ल जाइ छै अथी मजफ्फरपुरमे तऽ अभी की कहि सकै छियै